हाँ हैलो हाँ बोलिए यहाँ तो बहुत सारा चीज़ मिलता है आप खोजिएगा तो मिलेगा ना और क्या कहते है यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है और वह चाट वगैरह ये सब बहुत चीज़ मिलता है खाने के लिए और भी कुछ है तो सिंघाड़ा हो गया बड़ी हो गया कचरी हो गया आप एक बार अगर खा लीजिएगा तो साँस आइएगा वह आपका गाँव भूल जाएँगे कि मेरा गाँव कहाँ हैं इतना मस्त यहाँ का लिट्टी है चोखा है ये सब बहुत अच्छा लगता है यहाँ का यही सब फैमस हैं मेरे गाँव का

और कुछ है ना बहुत सारा चीज़ है आप जो खोजिए यहाँ सो मिलेगा हाँ सब चीज़ मिलेगा यहाँ आपको हाँ खाने में सब कुछ यहाँ का फेमस यहाँ का फेमस है लिट्टी चोखा हाँ जी हाँ और है ना चाट है और छोला भटूरा है मिठाई है

आपको चाहिए क्या आप बताइएगा तो हम बताएँगे ना आपको चाहिए क्या आपको खाना क्या है हाँ यहाँ का फेमस वही है तो लिट्टी चोखा है तो यही आप खाइए बहुत अच्छा लगता है एक बार घूमिए तो सही एक बार घूमिएगा ना तब पता चलेगा कि हाँ क्या बिहार का लिट्टी चोखा खा कर देखिए का टेस्टी है उसमें हाँ यहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया बनता हैं भिंडी के आलू का सब्जी भात चावल ये सब बहुत अच्छा बनता हैं यहाँ का या आप तो चाहें तो ये सब तो आपको बिहार में गाँव में घर में किसी के मिलेगा बट आप अगर होटल में खाना चाहें तो आपको लिट्टी या सिंघाड़ा छोला के साथ खाइएगा तो वह भी टेस्टी रहता है मिठाई हाँ लिट्टी चोखा बढ़िया मिलता हैं मिठाई खाइए कुछ भी खाइए यहाँ का मिठाई भी रस्माभिरी यह सब भी बहुत अच्छा लगता है आप चाहें तो आप चा आप चाहें तो खा भी सकते हैं पैक करा कर भी ले जा सकते हैं घर पर तो वह ऊ सब भी खा सकते हैं अच्छा आप खा कर तो देखिये और पैक करा लीजिएगा